ऑनलाइन खरीदारी जहियासँ शुरू भेल अछि हमरा सभके लिए बहुत नीक भेल अछि किएकि एक छोटो सा समान लेनाइ यऽ तऽ आब दोकान जाउ लेकिन आब एहन तरहके बात नहि अछि कोनो भी चाहे ओ किचनके समान हुए कि कपड़ा हुए कोनो भी समान हुए एखन हमसभ ऑनलाइन करलहुँ आओर तीन सँ चारि दिनमे ओ आबि गेल चाहे अहाँके मोन होइए तऽ अहाँ होम डिलेवरीके बाद पैसा दियौ या पहिने फोन पे सबसँ अहाँ दऽ सकै छियै जेनाकि ओहिमे हम यूज करै छियै ज्यादा मिन्त्रा मिशो फ्लिपकार्ट अहाँकए जे यूज करनाइ अहाँ कऽ सकै छियै एहन कोनो बात नहि छै लेकिन वर्तमानमे बजारमे इएह बदलाव भेलै जे आइ काल्हि लोक आब ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करै छै आओर बजारमे बहुत ही कम शॉपिंग होइ छै किएकि घर बैठल जे लोककेँ मिल जाइ छै तऽ आब बजार जायके लोकके की जरूरत छै हरेक चीज तऽ हम तऽ अपने बात बताबै छी हमसब हरेक चीज ऑनलाइन ही मंगाबै छी आओर ऑनलाइन ही खरीदारी करै छी जहनकि सुविधा हमरा सभकए मिल रहल छै तऽ बेकारमे किएक बजार जायब